औ हैलो ओइ नोंनि दालिया बेसेबुद बेसेबां दाम

मारै आसिथाखा जानांगौ मारै आसिथाखा जानांगौ जाखो दाम दाम खमनि दालिखौनो आसिथाखा होनदो नोङो फनसाच साइथ थाखानि दालिखौनो सिनियालाय सिनिया आर सिनियासो बारा जाहैबावबाय सो सिनिया सरलिसथाखानि मोनो दाना सिनिखौनो फनसाचथाखा लाहैबावबाय दखानदारानो बिदि जाबाय सोरबा माबा दालियाबो आसिथाखा सिनियाबो फनसाचथाखा माबादि दखानदार जाखो हाय माबादि दखानदार जाखो सरकार गोदानाव दामा खम जादों माइरंआ खम मोनजादों आरो दालि संख्रिया बारा जादों नोंना दखाना एसे खम खालाम दामा बांद्रायो खम खम नङाबा जायो नामा आलु फोरखौलाय माथो दाम फानदों आलुवा आलुवा आलुवाबो ट्रिसथाखा जाबावबाय नोंना

कक्राझारावनो पसिच थाखानि लाबोनानै जागासिनो आंङो आर दा नों बेवहाय आरो माबा पसिच थाखायाव ट्रिसथाखा लाबावसै आरो आतसु बालुन दालि सिनि संख्रि गासै लाजोबनानै बेसेबां लानांगौ संख्रिनि दामखौलाय बेसेबां होखो संख्रिया बेसेबां संख्रियाबो बिसथाखा आंलाय माथो पनद्रथाखानि जाफैगासिनो बांद्रायबायहाय दखानदारि नोङो हरदो एसे खम खम खालामनानै हर खम खम एथ बुरजा लानानै मारैहायथो नङा एफा बुरजा मुवा माल लानानै मारै थाइसे थाइनै खम खालामा बाङालिफ्रालाय बोरैथो खम खालामो हारसाफ्रा

मालाय बाङालिफोरा एसे थाइसे थाइनै खम बाबो न न लांफैदो लांफैदो होन्नानै जासिलायो नोंना आर मा बारा बारा बियोसै बेलाय बर'जों बर' खम लायाबा जायाथ' खम लायाबा आंबो लाङाथ' ओरैनो नङाथ' बाजारा